आमच्या काणकोणांत वीज कपात किंवां वीज वचपाचो हो प्रकार चडसो जायना पूण पावसाच्या दिसांनी एक एकदां खंय झाड पडलें किंवां गडगडाट जाता तेन्ना ते मुद्दाम लायट काडटात आता त्या वेळार अशें जाता की जर रातच्या वेळार जर लायट गेली जाल्यार आमकां नाकासर जावन वता रातचे न्हीद पडना आनी दुसरें दिसाचें बी पुर्ण दिवस तो पाड जावन वता तर प्रत्येक वर्सा हांवेंन एक पळयलां कितें कांय म्हळ्यार ते पावसाचे पयलें एक पुर्ण दिवस लायट ही काडटात आता तांचो टायमींग आसता सात तें तीन वरां सात म्हळ्यार सातांक काडटात तीन वरां म्हळ्यार तिनांक तें परत लायट येता प्रत्येक वर्सा अशें ते एक दिवस थरयलें एक दिवस किंवां दोन दिवस थरयले जाल्यार सुद्दां पावसाच्या दिसांनी ही लायट वचपाची ती वतातच आतां सकाळच्या टायमार जर लायट काडली जाल्यार आमकां मिक्सर लावपाक मेळना फेन चलना लायट चलना सगळ्यांत मोठो प्रस्न येता तो म्हळ्यार मोबायल इंटरनेट ना जाता आनी आमकां फेसबुक किंवां आमी कितें तें पळयतात तें आमी कांयच पळोवपाक मेळना सो जर वीज कपात केली जाल्यार आमकां आमचे तोय करपाचे किंवां मिक्सर चलना म्हणटकीर वाट न वाटणा आशिल्ले कितें तरी वस्तूं करपाक येता पूण ही मोबायलाचे नेट गेले की आमकां सगळें चुकिल्ल्या सम जाता